जिउआव माखौ बेसेन गोनांसिन होनना सानो होनना बुङोब्ला आङो सोलोंथायखौ सानो फरायसालिनि सोलोंथाय फरायसालिनि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे जोङो आखलनि सोलोंथायखौबो जों लानो हानांगोन मानोना खालिबोल' जोङो फरायसालिनि सोलोंथायखौल' लानानै जोंनि जिउआव नांगौ जानाय गासैबो रोंगौथिफोरखौ जों मोननो हाया जों बेखौ रोखायै नुनो मोनो जुदिय' जों आखलनि सोलोंथाय एबा गियाननि सोलोंथायखौ जेब्लानाखि जों लानो हाया दिनै फरिखा पास खालामनो फरायसालियाव सोलोंथाय लानायानो बे जोंनि गेदेर थांखि जानो हाया दिनै सोरबा ड'क्टर इन्जिनियार बा सोरबा साइन्टिस्ट बा सोरबा ए सि एस आइ सि एस अफिसार जानो हागौ नाथाय बिथांमोना आखल एबा गियाननि आंखालाव जोंनि समाजनिफ्राय दिनै बिथांमोनहा जानगाराव थानो गोनां जायो बेनिखायनो आखल एबा गियान सोलोंथायखौ जोंनि सुबुं जिउआव मोनसे गोनांथार आयदा होननानै आं सानो

हजरत महम्मदमोनबायदि जिसु ख्रिस्ट'मोनबायदि गेदेमा सुबुं बिथांमोनहा फरायसालिनि एसेबां गोजौ थाखोनि सोलोंथाय मोनाखैब्लाबो बिथांमोनहा दिनै गावसोरनि आखल एबा गियाननि गेजेरजों दिनै मुलुग दरबाराव बिथांमोनहा दिनै सिनायथियैनो सिनायथि जानो हादों एबा बिथांमोननि जेनोखि आदर्श जे सानस्रि बियो मुलुगखौ दिनै साग्लोबनानै लानो हादों बेनिखायनो फरायसालिनि सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों आखल एबा गियानखौ दानानै लानांगौआ जोंनि सुबुं जिउनि मोनसे गेदेरथार मोनसे थांखि बे जानांगौ होननानै आं सानो

जोंनि समाजाव बेबायदि जों गोबां उदाहारन मोननो हायो सोरबाया दुखु खस्थ'जों जिउ खांनाय सुबुंखौ नुयोब्लाबो जोङो बे आखलनि सोलोंथायनि आंखालावनो दिनै जोङो बिथांमोनखौ मदद एबा हेफाजाब खालामनो हाया जुदि जोङो गियान गियानि जायोमोनब्ला एबा आखल गोनां जायोमोनबा सुबुंखौ जुदि जों अननो रोंनाय जायोमोनब्ला लेखा रोङाब्लाबो अब्ला जोङो बैसोरबायदि समाजाव थानाय बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जोङो आगभाग लाना लानाय बे मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोनगौ एबा जोंनि फ्राय सुबुङानो जुदि जोङो आखल एबा गियान गोनां जायोब्ला जोंनि बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव माने गोरलै जागोन आरो जोंनि समाजाव मोनसे सान्थि परिबेस एबा मोनसे जौगाखांनाय सोलोंथायनि बिथिङाव समाजनि बिथिङाव धोरोमनि बिथिङाव थानाय बेलेबेजे गासैखौबो माने जौगागोन होननानै मिजिंथिनो हायो बेनिखायनो आंनि जिउआव आं बेबायदि फरायसालिनि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे आखल एबा आखलनि सोलोंथाय एबा गियान दानानै लानायखौनो आं बयनिख्रुयबो देरसिन होननानै सानो